جی جی بولئے جی بولئے ہان جی سر مل جائے گی کون سا ایڈیشن چاہئے آپ کو اوکے رائٹر کا نام بتا دیجئے ایک بار اب میں آپ کو سرچ کر کر بتا دیتی ہوں اویلیبل ہے یا نہیں سر ماڈیول کچھ بتا دیجئے کچھ آئیڈیا دیجئے مجھے بک کا اچھا تو سر ایک منٹ پلیز دو سیکنڈ دیجئے مجھے میں چیک کرتی ہوں دیکھئے سر کچھ ہی بک اویلیبل ہیں اگر آپ بیگنر ہیں تو آپ اس سے اچھا اپنا اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں تو یہ پانچ بکس اویلیبل ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی ایک بک دیکھ لیجئے آپ اچھے سے اسٹڈی کر کے اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اپنے نالج گین کر سکتے ہیں سر پر آپ کو لائبریری آنا پڑے گا آپ کا اگر کارڈ ہے تو آپ کو کارڈ کے تھرو ایشو ہوگا وہ لائبریری کارڈ اگر آپ کے پاس ہے لائبریری کارڈ ہے آپ کے پاس ہاں تو سر آپ صبح آپ مارننگ لائبریری آ جائیے لائبریری سے پہلے آپ اپنا کارڈ ایشو کروائیے اس کے بعد جو ہے وہ باقی فارملیٹیز ہوں گی اس کے لئے آپ اپنا آدھار کارڈ لے کر آئیے گا اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی لے کر آئیے گا سر یہ پہلے ہم کارڈ آپ کا ایک سال تک کے لئے ایشو کریں گے اس کے بعد ہم رینیو کر دیتے ہیں اور بک جو ہے دیکھئے الگ الگ ہاں بک اگر الگ الگ ٹاپک کے حساب سے دیکھی جاتی ہیں تو بک دینی ہوگی تو جیسے سکس منتھ فور منتھ تھری منتھ ون منتھ تو جو جیسا اکارڈنگ جو بک ہوگی اس کے اکارڈنگ ہم آپ کو دے دیں گے لائبریری